सागर स्टॉल न्ही भाजयेचें दुकान न्ही तुमचें म्हाका सांगां तुमच्या कडेन गांवठी भाजी आसा हांव अल्का उलयतां खोल्लेच्यान कसलीं कसलीं आसा भाजी

आ हा चवळी म्हणजे पालोय दवरता आनी ही दवरता चवळी आ बरें बरें आ तांबडी भाजी आसा आनी म्हाका सांगात ही भाजी तुमी खंयच्यान हाडटा काय तुमच्या पोरसांतली आ हा हा म्हाका सांगलेंलें कोणी तुमच्या कडेन तशी मेळटा भाजी म्हुणून एक कनफम केलें विचारून आनी न्ही भाजी विकता तुमी आनी आनी किदें आसा भाजी आनी आ हा हा म्हाका जाय हय म्हाका जाय तुमी म्हापसा धाडटा न्ही होम डिलिवरी आसा हा हा खोल्ले एरयान येता तुमी हय हय खोल्ले रावता तशें हांव लागीं रावतां थंय हांव कितें अशें हा बरें बरें मागीर बरें आसा तर म्हाका न्ही गांवठी भाजी जाय डेली आसा डेली बेसिसाचेर जाय म्हटलें तुमकां विचरुया म्हुणून आनी गांवठी भेंडे आसा तुमगेर आनी नाब आसा वांयंगीं आसा तीं धाकटीं भर धाकटी आसा काय भरताचीं आसता तीं व्होडलीं कसलीं आसा वांयंगीं आ आ बरें बरें गांवठी म्हळ्यार तीं ग्रीन कलरचीं आसता तीं न्हू आ आ भितून धवी आसता बियो कमी हा हा बरें बरें आनी पोरसांतल्यो मिर्च्यो आसा मिरसांगा बरें वांटे काडटा तुमी हा हा म्हाका तेल जायच आसलें म्हाका दोन लिटर तरी दवरात तुमी अशें हा हा हा पांच लिटराचो बी कॅन दवरता आ हा हा आनी रेट कसो तशेंय आसा हा हा हा आ आनी रेट कितलो

दोनशे रुपया बरें बरें आनी बरें बरें

बरें माग हा हा ओके ओके बरें थँक्यू आ बरें